दूसरा सामान मैंने परफ्यूम लिया था एक महीना पहले लिया था उसकी भी उसकी गंध बहुत बेकार है दुकानदार ने बताया था की बढ़िया गंध है इसकी सुबह से शाम तक चलेगी कम से कम बारह घंटे वह तो आधे घंटे भी नहीं चलती उसकी सुगंध ऐसी है कि नाक पर चढ़ जाती है सिर दर्द हो जाता है बेकार निकला महंगा भी लिया मैंने बहुत दुकानदार के कहने पर मेरे सारे पैसे खराब हो गये उसको लगाता हूँ तो नाक पर सु सुगंध चढ़ जाती है उसकी ज़्यादा देर रहती भी नहीं है तीखी गंद है बोहोत ज़्यादा लेकिन हल्की होनी चाहिए सुगंध कि सूंघे व्यक्ति तो उसको आनंद आये ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें इत्र में बेकार निकला मेरे सारे पैसे बेकार गये उसके तो एक दम बेकार दोबारा नहीं ख़रीदूँगा मैं